जय झूलेलाल भारतीय समाज में धर्म जो छा रोल आहिनि हुनमें ॿिया धर्म कहिड़ा आहिनि ऐं उन्हनि में छा विविधता आहे त उन्हनि में जीअं पाण सिंधी समाज आहे सिंधी समाज में एकता आहे मिठी ॿोली आहे मिलनसार आहिनि ऐं पंहिंजो रीति रिवाज में ऐं धंधे पाणी में सभिनी में होशियार आहिनि ऐं जीअं ॿिया आहिनि जीअं पंजाब आहिनि पंजाब जा सिख धर्म जा आहिनि गुरू नानक खे मञीदा आहिनि उहो बि पंहिंजे जहिड़ा ई अ धर्म में पालन कंदा आहिनि गुरू नानक जिन खे मञीदा आहिनि उन्हनि जो भॼनु भाव कंदा आहिनि उन्हनि जी धूनी में रमंदा आहिनि ऐं हमेशह भॻवान जो शुक़ुर मल्हाईंदा आहिनि जीअं भॻवान तव्हांखे सदबुद्धि ॾिए शाना ॾिए आशीर्वाद ॾिए कमाई में बरक़तु ॾिए ऐं उन्हनि जो पाठ साहिबु थींदो आहे पाठ कंदा आहिनि गुरू खे यादि कंदा आहिनि गुरुनि जा मेला मल्हाईंदा आहिनि उहो असांखे वणंदो आहे जीअं सिंधी समाज आहे सिख समाज आहे ॿई धर्म सुठा आहिनि ॿिन्हीनि में विविधता आहे ऐं इलाही सुठो उन्हनि जो धर्म आहे जय झूलेलाल